हलो हा नमस्ते मां आहे न गुजरात ॾिसणु आई आहियां मूंखे मां महाराष्ट्र जी आहियां पर हितां जे लाइ न मां उतराइणु जो ॾाढो ॿुधो आहे ऐं हो जेको अछी रेतीअ वारो न हूंदो आहे उनखे छा चइबो आहे हा एक्झॅक्टली उहो उहो उनजे बारे में मूंखे कुझु ॿुधायो न ऐं मूंखे कुझु इएं ॾाढो एक्साइटेड आहियां मां उहो सभु ॾिसण जे लाइ उनजे बारे में ॿुधण जे लाइ तव्हां ॿुधायो असां पंज ॼणा अछा हा ऐं जेके उन जा आउटफिट्स बि हूंदा आहिनि कुझु अलॻि अलॻि कलर वारा उहे सभु बि मिलंदा ऐं जेको घुमणु हा घुमण जो इएं उठु वग़ैरह बि हुंदा आहिनि या जीप उहे मूंखे सभु मूंखे न सभु ई घुमणो आहे इएं न सिर्फ़ु उठु ऐं जीप मूंखे सभिनिनि ते एक्सपिरंस करिणो आहे

अछा

अछा पोइ तव्हांजो पॅकेज चार्जेस छा आहिनि चालीह हज़ार ताईं

हा पंज ॼणा आहियूं सभु उनमें इंक्लूड आहे अछा त पोइ हा त डिस्काउंट त तव्हां डिस्काउंट न ॾींदव असां पंज ॼणा आहियूं न असां हिकु त ना आहियूं त थोरो कुझु त तव्हां डिस्काउंट करे सघंदा आहियो न असांजे लाइ हा हले हा असां त ॾिसी वेंदासे सुठे सां त ॿियनि खे बि मोकिलींदासे न तव्हांजे लाइ तव्हांजो ई रेफरंस ॾींदासीं की न तव्हां असांखे ॾाढो सुठो गाइड कयो हुयुव ऐं तव्हां रिजनेबल करे ॾींदव त उन्हनि खे बि चवंदासीं कि रिजनेबल करे ॾींदव तव्हांखे खाइणु पीअणु जो सभु सुठो आहे भई जीअं फैसिलिटी सुठी हुजे त मां जिनि खे वठी आई आहियां उहे ख़ुशि थी वञणु खपनि अछा त तव्हांखे वठणु बि ऐं छॾण बि अचिणो पवंदुव एरपोर्ट तां असांखे वठी करे उते ऐं उते छॾिणो बि पवंदुव इन पॅकेज में अछा हा त तव्हांजो फाइनल आहे इहो रेट त पोइ मां पंहिंजे फ्रेंड्स खां डन कयां तव्हां कुझु ओरो थोरो घटि कंदव त मां उन्हनि खे थोरो चवां भई अञा घटि कंदव उनमें फोटो सेशन बि थी वेंदो विडीओ वग़ैरह जीअं नईं आउटफिट पाईंदासीं कुझु अलॻि त असांखे विडीओ वग़ैरह बि त खपंदो न भई कुझु हुते वञी करे ॾेखारियूं वॉकींग जो हूंदो आहे एरिया अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि उहो असांखे अलॻि करिणो पवंदो ओके मां तव्हांखे वरी कॉलबॅक ॾियांव थी हा जी